हेल' ओइ मा खबर बिराद गोबावनि उनावसो दिनै गोसो खांबायलां नोंखौ दालाय माथो मावगासिनो फरायगासिनो ना ओइ आं फरायनायखौ दोन्थ'नानै बिजनेससो मावनो सानबायमोनलै बेनोथ' हामनाया थ' हामबायमोन ओमफ्राय जागायनोसो नागिरदोंमोन नालाय नोंखौबो फरायनायखौ जोबथ'बाय नामा सानदोंमोन आङो बेनिखायनो जयै माने अमानि एसे बिजनेससो खालामसै नामा सानदोंमोन आङो बेयाव औ क'क्राझाराव अमानि दा जाग्राफोरखौ नायोब्ला डिमान्डआ बहुद बारा नालाय ओमफ्राय दा बिनिखायनो माने ओजों बेलेग डिसट्रिकफोरनिफ्रायबो नांगौबा लाबोनानै मोजाङै सलायनोसै सानदोंमोन आरो औ औ औ औ आंबो बेखौ नटिस खालामखादों आरो बेनिखायनो बे प्लानिंखौ सानदोंमोन आङो मानो होनब्ला दा नोङो ब्रयलारनि दामफोराबो थ' अनेख जाबाय ना अमानिख्रुय बारासिन ओमफ्राय दा अमा जाग्राया गुबुन हारिफ्राबो बहुद अमा जायो थ' बिनिखायनो बिजनेसखौ सानगासिनोमोन आं दा नोंबो दङब्ला जों सानैजों जयै मावनोसै सानदोंमोन आरो पार्टनार नांगौ जादोंमोन नालाय आंनोबो जोबनाया नोंना माला जोबगोन फरायनाया माला जोबगोन नोंना फायनेन्सखौ सिन्था खालामनाङा दे इनभेस्ट आङो एइटिपार्सेन्टखौ आं इनभेस्ट खालामसै टुइन्टि पार्सेन्टखौ नों एरेन्ज खालामब्लानो जाबाय मिन्थिबाय

दे जागोन बिदिब्लालाय उनाव खबर लाहरनोसै ना औ दे